बोसोरारि जात्रा मेलाया जाहैबाय जोंनि जेनेबा बोसोरारि जात्रा मेलाया जोंनि समाजाव मोनसे गिदिर मेला जायो बेयावहाय जेनेबा गासैबो उन्दै गिदिर बोराय बेन्थ' आबै आबौ गासैबो फैनानै माने बेफोर मेलायावहाय ज' जायो ज' जानानै नायो बा गावनि इन्टारटेनमेन्टखो लायो गावनि गोसोखोहै एसे फ्रि खालामो आरो जेनेबा नायनानैहाय होमब्ला बेयाव बे मेलायावहाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना एन्टारटेनमेन्ट जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो लानानैहाय गिदिरहालागि बे बुस्थुआ जायो जोंनि बे मेलायावहाय बेयाव बायदि रोखोमनि मोननो हायो बेवहाय नों मा बायदि रोखोमनि जेनेबा मोननो मोननो हायो आरो बेवहाय फानो फाननाय फानो बायो बायनाय फाननाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेसाद बा बायदि रोखोमनि आरो ज' बेफोरखौहाय फानो बा बायनो हायो बायना लानो हायो आंनि उन्दै सम समनि बाथ्राया जाहैबाय बेनो आं उन्दैनिफ्राय बेफोरबायदि गोसोआव दं जे बेफोरबायदि जात्रा मेला बेफोरबायदियाव उन्दै समनिफ्राय रंजानाय गेलेनाय मोसानाय बेफोरबायदि बा जोंनि बे जात्रा मेलाया बैसागुआव जायो जोंनि बर' हारिनि मोनसे फेस्टिभेल बे बैसागुआ गिदिर मोनसे फेस्टिभेल बे बैसागुआवनो जोंनि बे मेलाया जायो आरो ओमफाय बेयावहाय जों उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेफोरबायदि मेलाखौ नायगिरना मोन्दों बा बेरायनो मोन्दों बिमा बिफाफोरदों बिफा बिफाफोरदों बेरायनो मोन्दों नायनो मोन्दों बा बेरायनो मोन्दों बेफोरबायदिखौ गोसोआव दङ आरो जों उन्दैनिफ्रायनो बा जेनेबा फरायनायफोरखौनो दोन्थ'नानैब्लाबो फरायनायफोरखौ दोन्थ'नानैब्लाबो एसे एनै बेफोरबायदि मेलायावहाय जों रंजानो मोन्दों दिनै बेफोरबायदि गोसोआव दं आरो बेखौनो बुंनो सानो दि

उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि मेलायाव जों नायनाय थानाय बेरायनाय रंजानाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हादों बेखौनो गोसोआव दङ आङो उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा बे जोंनि बैसागुआव जानाय फेस्टिभेल बा जोंनि फोरबो जात्रा मेला होननाय जायो बेयाव बेखौनो बुंनो सान्दों आरो आं